अगर हमरा गाँवमे अगर ककरो कोनो अङ्ग फ्रेक्चर भऽ जाइए तऽ ओकर इलाज होयके सुविधा छै अगर गाँवमे हमरा जे छै से अगर सरकारी स्वास्थ्य सेन्टर छै अगर ओ जगह पर नहि भए सकैत छै तऽ सटले नओ किलोमीटर दूरी जिलामे जाके बढ़िआँ बड़ा सदर अस्पतालके सुविधा छै जेकि ओतय छोटसँ छोट बड़ासँ बड़ा इलाज होयके सब तरहकेँ सुविधा देल जाइत छै विशेष डॉक्टरके हड्डी चर्म रोग ईसभ सभ तरहकेँ जे छै से छै न कम्पाउण्डर सुविधा कोनो भी तरहकेँ कोनो दिक्कतदारी नहि बहुत जल्दीसँ जल्दी जे छै से हुनकर कार्यमऽ काम चालू भए जाइत छै परिवहन सेवा भी छै जे बहुत जल्दी हमसभ सदर अस्पताल या कोनो भी जगह पर प्राइवेट भी सेवा छै जायके लिए ओ भी जगह पर बहुत जल्दी सुविधा मिल जा सकयए ई लिए जे छै हमरा सभके गाँवमे कहीं भी अगर कोनो भी किनको साथ कोनो घटना कोनो फ्रेक्चर भए जाइत छै ओहि सेवामे जे छै से ठीक होइके कोनो ई नहि छै जे नइ भऽ सकयए ओहिके लिए अपन जे छै से अगर इलाज प्रणालीमे ईसभ चीजसँ लागल रहतय कोशिश करतय तऽ कोनो बड़ा चीज नहि छै जे हुनका ओकर इलाज या फ्रेक्चरके भरपाइ या ठीक नहि भए सकयए सरकार द्वारा ईसभ सुविधा देल गेल छै हमरासभकऽ जल्दीसँ जल्दी कोनो भी चीजकऽ सेवा ई मिल सकयए ई लिए जे छै फ्रेक्चर हुअ चाहे कोनो भी चीज स्वास्थ्यके सम्बन्धसँ बहुत जल्दी सेवा मिल जाइ छै एहिमे कोनो तरहकेँ दिक्कतदारी नहि आओर जे छै सरकारी सुविधा अनुसार हॉस्पिटलमऽ सभ तरहकेँ सुविधा मिलय छै अगर फ्रेक्चरके अलावा किसीके साथ दूसरा भी चीज कोनो तरहकेँ स्वास्थ्य संबन्धी होइत छै तऽ ओहिमे बहुत जल्दी सेवा उपलब्ध भए जाइत छै